आं किदें आसा खावपा

आनी मिरच्यो बी आनी कांय ना मिरची वडा बिडा कांय ना आं गरम गरम एक पांच पार्सल कर पाव दी चार आनी च्या आनी एक दोन प्लेट भजी घाल आनी सामो कांदा भजी आनी हें ना बन्स ना आं गे कशें तें बंस कशे पंदरांक मोटे काय मातशे मोटे काय बारीक आं आं आं आं म्हाका तेय बी चारूत जाय आशिल्ले

आं ब मागी मागीर तूं वॉडरी आमकां तशेंत धरतलें काय मात्शें कमी रेटीन अशें दितलें दोनशीं बी अशें ना एक देडशीं बीन अशें आमकां किद्या हांगा आमचें हांगा देवळान बी हें आसता न्हू आमकां भजन जाता किदें देवळान लोकांक वांटपाचें बी आसता म्हण तेन्ना देडशीं बीन जाल्यार जातालें आं हय आं दाड आं बरें आं मागीर किदें

ती च्या आमी करतात न्हू घरा कडेन आं जाय जाल्यार आं जाय जाल्यार मागीर थंय मागीर आमकां टायम मेळना जाल्यार मागीर तुका सांगता आमी करपाक ती च्या किदें पुरयो आं आं ती कशी प्लेट तर कशी आं आं हा म्हळ्या आं रातचें बी अशें उल्लें धाडेल बिडॅल तशें करूं वापर आं तें कित्याक आतां मातशें तें तेलाचें मातशें तकली बिकली मात्शें गिरगिरता न्हू तें तेल घालून काडीत जाल्यार किद्या थोड्या हॉटेलांनी बी तशें करतात तेंत तेल वापरतात अशें म्हणून आमकां तें सारकें फ्रेश तेलाचें जाय हय तें दाट दाट जातक किदें सांग आं पातळ भाजी पातळ भाजी चण्याची आं ती तशीच प्लेट आं कमी आसा बरें आं आमगेर हय आमगेर सद्द्या सोयरी बी येतात गो तांकां मागीर हांव तशें घेवन तुमच्या हॉटेलाचेर बी मागी अशें येयलें जाल्यार मागीर आमकां ता अशें गरम गरम जायी आं

आं बरें आं तशें ऑर्डर करता तशें हाडटा तुमी न्हू हय आं र रस आमलेट कशी आनी फोडी कितल्यो आं आं आं आं हा हा आं बरें पूण टेस्टी टेस्ट बरी आसा न्ही आं बरें ना आमी केन्ना अशें करून हांव आतां पयली पावटीच आमी हें करता न्हू म्हणून विचारूं जाय न्हू कशी लागता किदें आं बरें बरें बरें बरें आं बरें बरें बरें सांगता सांगता आं कॉफी कॉफी नीव हें दी म्हाका वडा वडा दी वडा पाव कांदा कांद बजी कांदा बजी कांदा बजी दोन प्लेट घाल दोन प्लेट मिरची आनी दोन प्लेट कापां सगळे स प्लेटी त्यो कर एकूच कॉफ कॉफी च्या न्हू कॉफी आं हय सगळें पार्सेल कर आनी मागीर हें कर आनी धाड आं बील कितलें आसा तें बील बील सगळे तितुनूच घाल आनी धाड पेमेंट ऑनलायन करता

आं बरें आं बरें बरें बेगीनूच धाड आं आं आं गरम गरम धाड हय बरें तर आं बरें बरें बरें तर आं